हेलौ अह मामोन अह मा ना दङो माबा आसि नों मा साइसनि ना नांगौ बिखौनो मोनगोन मोनगोन ओं मोनगोन मा माब्ला हाबायालाय अह नायाथ' नायाथ' बिराथ फानजाबाय फानजानायालाय दा देरमन खिनिखौ बोखांनानै हरनोसै दे आगोलावनो नै आगन मासनिफ्रायनो बोखांगासिनो दं नालाय नाया बिदिनो हाबानि लांफैगासिनो मानसिफ्रा हाबा कास मराखामफोराव दा ओरैनो दे जागोन दे लांफैनो हागोन मा जों नोंसोर हफैगोनना ना जों हना हरनांगौ हनायनिबो हाजिरा दङ जोंहाबो ओरैनो साबा साबा सयजोनसोआ हाजिरा लानांगौ आरो देरमन गाहाम ना हनाय नालाय बेनिफ्राय ओरैनो बिसोरनोनो दामफोराबो एसि सेरसेयाव ओरैनो थिखाहाय देरमन नालाय आं देरस'यै हरनाय जायो आरो किजि हिसाबै बाथाय आमफ्राय हिसाब खालामनानै माबा मोनसे खालामगोन दे नोंसानो बाथाय दा जागोन दे आं बेब'स्था खालामसिगोन आरो बिदि गोबाव खोनथा हरना खानायानो हामदों जेनेबा आंहाबो हाजिराखौनो मोननो थाङा नालाय हाजिरा नागिरनांगौनि बाथ्रा दं नालाय बेनिफ्राय हाजिरा दे होमबा लाखिदो दे आं इसोरनो बानायना दोनसिगोन